میں گوگل پے اور پے ٹی ایم استعمال کرتا ہوں اور میرے تجربے سے یہ لین دین کے لیے بالکل ٹھیک ہیں اور محفوظ ہیں اور اس کے متعلق میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا اس سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی یہ میرے حساب سے بالکل ٹھیک ہے